میں نے خالصتاً بریانی کھانے کے لیے حیدر آباد شہر کا سفر کیا تھا کیوںکہ حیدر آباد بھارت کے بریانی کے معاملے میں ایک مشہور شہر ہے حیدرا کا حیدر آباد کی بریانی بہت لذیذ عمدہ اور بہترین ہوتی ہے حیدر آباد میں طرح طرح کی قسم کی بریانی ملتی ہے جیسے کہ مصالحہ دار بریانی بغیر مسالے کے بریانی چکن بریانی مٹن بریانی بیف بریانی وغیرہ حیدراگاد حیدر آباد کی ہر طرح کی بریانی بہت لذیذ اور بہت عمدہ ہے حیدر آباد میں بہت سے لوگ صرف بریانی کھانے کے لیے جاتے ہے